जी जॾहिं असां जॾहिं असां पंहिंजो सिंधी गायन कंदा आहियूं त हुन में घणेई घणेई दफ़ा अहिड़ा यादगार पल थी वेंदा आहिनि जिन खे असां सॼी सॼी उमिरि असां हुननि खे यादि कंदा आहियूं जॾहिं जीअं असां प्रोग्राम कंदा आहियूं केतिरा केतिरा जेके ऑडियंस जे केतिरा जेके असांजा उते आयल महिमान हूंदा आहिनि उहे असांखे कीअं अची भाकुरु पाइंदा आइन ऐं असां सा फोटो कढाइण लाए असांजे उत्सुक हूंदा आइन असांखा अची ऑटोग्राफ वठंदा आहिनि असांसा फोटो कढाईंदा आहिनि असांखे भाकुरु पाराईंदा आहिनि उहे अहिड़ा असांजा पल हूंदा आहिनि जेके असांजे लाइ हमेशह यादगारु हूंदा आहिनि हुननि खे यादि करे असां एॾो ख़ुशि पिया थींदा आहियूं हुनननि फोटोस खे ॾिसी असां ख़ुशि थींदा आहियूं की केॾो असां सुठो सुठो टाइम कढंदा आहियूं हिन प्रोग्रामन जे करे जिते सब सिंधी भाउर सिंधी भेनर अची गॾजंदा आहिनि ऐं असांखे असांखे फ़र्माइश कंदा आहिनि की हाणे असां असां इहो इहो असांखे सिंधी गीत ॿुधायो हाणे इहो गीत ॿुधायो जीअं असांजा लाल मुंहिंजी पत रखजें भला इहे त असांजा जिते किते असांजो जेको सिंधियुनि जो हिकिड़ो तमामु सुहिणो गीत आहे जेको असां हमेशह ॻाईंदा आहियूं